जी बोलिए हाँ हाँ हम टेलर बोल रहे हैं जी जी हाँ लेडिज़ जेंट्स सभी सिले जाते हैं जी जी हाँ हाँ जी जी

और सूट जेन्ट्स का नहीं नहीं नहीं सिलते है सूट जेंट्स का सूट हाँ हाँ हाँ टू हंड्रेड हाँ दस कम दस रुपया कम कर दीजिएगा जी बिलाउज का चार सौ है पैंट सर्ट का मेरे ख्याल छह एक हज़ार है

उसका लगभग पंद्रह सौ है और सब मिला के कितना कपड़े हैं पच्चीस तीस कपड़े डेढ़ महीने लग जाएँगे सिलने में एक महीने में चलिए जिस दिन सा जिस दिन आपको पहनना होगा उसके एक दिन पहले आइएगा हम कोशिश करेंगे आपका कि हम आपको शादी शादी तक आपका सारा कपड़ा दे दें जी अरे चलिए उसमें कुछ कर लीजिएगा कम कर देंगे अब इतना जल्दी माँग भी रहे हैं और सब कम भी करा रहे हैं तो फिर

हाँ चलिए हम आपको जोड़कर पर कपड़े के हिसाब से बता देंगे कि आपका कितना हुआ आप लेकर आइए पहले हमारे यहाँ ठीक है वधू वधू आप जब भी आएँ ब्लाउज का चार सौ है चलिए उसमें पचास कम कर देंगे सूट का दो सौ है तो बीस कम कर देंगे ठीक है और इसी तरह मार्जिन दस परसेंट कम कर देंगे बाकी चीज़ में

करते हैं